मुंहिंजी त सभसी वॾी जेका आहे पंहिंजी ताक़त आहे जो घरु परिवारु आहे ज़ालि आहे मुंहिंजा ॿार आहिनि मुंहिंजा भाउर आहिनि भाभी आहे भाइटा आहिनि भाइटियूं आहिनि भेणु आहे भाणेजी आहे जे इहे मूंसां गॾु आहिनि पोइ त मूंखे ज़िंदगी में कंहिं शइ जी तकलीफ़ थियण वारी कोन्हे उहे जेके अॻियां ईंदा आहिनि ऐं जॾहिं बि कोई दुखु तकलीफ़ थींदी आहे सभिनी खां पहिरियों इहे ई ईंदा आहिनि उन खां पोइ खपनि असांखे सुठा दोस्त जीअं दोस्त सुठा आहिनि त दुख में सुख में सभिनी सां गॾु साण थी करे ॿिठा हूंदा आहिनि जीअं साण थी करे कंधे सां कंधो मिलाए करे बिहंदा आहिनि त हुनमें असांखे जाम ताक़त ईंदी आहे रिश्तेदार घर वारा यार दोस्त इहे सभिनी खां वॾी ताक़त आहे उनखां पोइ पॉज़िटिव थिंकिंग जे करे सोचू त असां उहे जेके आहिनि ॾाढी ताक़त ॾींदी आहे शरीर खे जीअं असां नैगिटिव सोचीदासीं त पो उबतो सुबतो दिमाग़ में ईंदो ऐं कमज़ोरी आहे कि जेके कुझु माण्हू मिली था वञनि जेके उलटियूं ॻाल्हियूं था कनि टेड़ियूं ॻाल्हियूं था कनि मथो ख़राब था कनि उन जूं ॻाल्हियूं ॿुधी करे वरी मग़जु फिरी थो वञे की भई हिन छा इहा ॻाल्हि जी जड़ी सॼो ॾींहुं दिमाग़ में टैंशन लॻी पई हूंदी आहे हिन करे जेका इहे कमज़ोर जेका आहे माण्हुनि सां परे रहणु खपे ऐं घरु परिवारु यारु दोस्तनि जेके पॉजिटिव माण्हू सुठियूं ॻाल्हियूं कनि ता उन सां गॾु माण्हूअ खे साथ रहणु खपे